مجھے جب پروجیکٹ ملا تھا آفس میں ایک بہت ہی بڑی کمپنی کا جس میں مجھے انٹروڈیوس کرنا تھا ایک کمپنی کو ٹرک بڈی جن کا لوجسٹک کا کام تھا اور ایک بڑے پیمانے پہ ان کا کام کرنے کا ارداہ تھا اسٹارٹنگ تھی ان کی تو بس مجھے انٹروڈیوس کروانا تھا ان کی کمپنی کو لوگوں سے جس سے مجھے کام کرنا تھا کہ ہاؤ ٹو انٹروڈیوس

اور مجھے ماتر دو دن کا ٹائم دیا گیا تھا کیوں کہ پہلے اس سے پہلے وہ کئی لوگوں کو دیا گیا تھا بٹ ان کا کام ہو نہیں پایا تھا انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا ان کا انٹروڈکشن اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کلائنٹ کو اپنے وہ کیسے اس چیز کو شو کریں تو وہ جب مجھے وہ دیا گیا تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کیوں کہ آئی ایکسپٹ ایوری چیلنج کیوں کہ بہت ہی کم ہوتا ہے کسی کو چیلنجنگ ہونا لائف میں جن کو خود پہ کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ہر چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس میں سے میں بھی ایک خوش نصیب ہوں تو مجھے جب وہ چیلنج دیا گیا تو میں نے پھر دو دن میں بہت ہی اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کیا کمپنی کو بہت ہی اچھے طریقے سے اسے بنایا اس کی کمپنی کی پروفائل بنائی جس میں مینیجر کا فوٹو سی ای او کا فوٹو اور جتنی بھی ان کی ٹیم ممبر تھے وہ سب کو بھی انٹروڈیوس کیا کیوں کہ ایک کمپنی کو بنانے کے لیے آپ اکیلے کافی پڑ سکتے ہیں لیکن جب آپ کو ایک بڑے پیمانے پہ کام کرنے ہیں جہاں پہ آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت پڑے گی تو بس میں نے ایک کمپنی کے آنر کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹیم تھی جس میں بیک آفس سے ان کا بہت بڑا سپورٹ ملتا تھا تو میں نے اسے بھی انٹروڈیوس کیا تو انہیں یہ چیز بہت اچھی لگی کہ مطلب آپ نے ایک ٹیم کو ایک بنا کے رکھا آپ نے اس ٹیم کو بھی اس کی محنت پہ دھیان دیا لوگوں کا کہ ایک ٹیم ہے جس کے بنا پر یہ کام ہو رہا ہے او جو کہ سے سیلری نہیں لے رہے ہیں اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں اس کمپنی کو بڑھانے میں